हाँ मैंने एक बार गणेश जी की मूर्ति बनाई थी क्योंकि मैं एक बार गणेश जी के दर्शन करने मोती डोंगरी गया था तो वहाँ गणेश जी के दर्शन किए तो मेरे मुझे लगा की मुझे भी एक गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए तब मैंने एक गणेश जी की मूर्ति बनाना स्टार्ट किया शुरुवात में कई बार मुझसे गलती हुई कभी सूंड गलत बन जाती तो कभी हाईट गलत तो कभी हाथ बड़े बन जाते धीरे धीरे कई बार विफ़ल होने के बाद लगभग बीस से तीस बार में मैंने एक ठीक ठाक मूर्ति बनाई फिर भी उस में थोड़ी बहुत गलती हो गई तो फिर मैंने वापस फिर से बनाई फिर लास्ट में जा के मुझसे एक थोड़ी ठीक ठाक मूर्ति बनी फिर मैंने उसे अपने घर के मंदिर में रख दिया और आज हम उसी मूर्ति की पूजा करते हैं